हमारे यहाँ आसपास के सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर कुपोषण देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ के लोग हरी सब्जियाँ खाके खुश नहीं हैं हमें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए हमें अच्छी से हमारे सेहत का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हमें कुपोषण ना हो ज़्यादातर कुपोषण हमें बच्चों में देखने को मिलता है क्योंकि आजकल ऐसी चीजें आ गई हैं कि हम हमारी जो माताएँ हैं उनको दूध में दिक्कत आती है आज कोई भी बच्चा पैदा करती हैं माता तो उनको दूध नहीं आता है और वो दूध अपने बच्चे को नहीं पीला पाती हैं तो उसकी वजह से बच्चे को भी कुपोषण होता है क्योंकि हम जब बच्चा भूखा रहता है तो माता का दूध ना देकर हम बाजार में से खरीदा हुआ दूध पिलाते हैं तो वो बच्चे के स्वास्थ के लिए अच्छा नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं उसे नुकसान करता है इसीलिए हमारे क्षेत्र में कुपोषण ज़्यादा देखा जा सकता है